हेॾांहुं ॿुधे थी न मां छा पियो चवां भई आर्तवारु ॾींहुं प्रोग्राम आहे हाणे असां हाणे असां घर में वेठा आहियूं जुमो आहे छंछरु आर्तवारु हिकु ॾींहुं तोखे आहे सम्झी छा त मुंहिंजे दोस्त ॻाल्हि कई त आर्तवारु ॾींहुं बाज़ार लॻंदी आहिनि डायमंड बाज़ार उते जामु बाज़ार लॻंदी आहे ऐं जाम शयूं बि मिलंदियूं आहिनि खाधे जो बि लॻंदो आहे त मुंहिंजो वीचारु आहे त असां आर्तवारु ॾींहुं डायमंड गार्डन हलूं साढे पंजे बजे तूं ॾिस तूं छा थी चएं रैडी थी वेंदीअं न न रैडी त थी वेंदीअं बराबरि आहे पर भाई तोखे सूट कंदो न डायमंड गार्डन हली सघंदायूं न मज़ो ईंदो न मज़ो अचणु खपे हा हा उहो ई थो चवां त मज़ो अचणु खपे त आर्तवारु ॾींहुं साढी पंजे बजे यादि कराइजे मूंखे मां भुलिजी न वञा हा त हा यादि कराइजे भई असांखे डायमंड गार्डन हलिणो आहे हुते हली करे कुझु शॉपिंग बि कंदासीं कुझु खाईंदासीं बि छा ऐं मज़ो ईंदो त मूंखे यादि ॾियारजांइ ज़रूरु न छा त हाणे असां वेठा आहियूं पाण में प्रोग्राम जी प्लैनिंग कयूं था ऐं आर्तवारु ॾींहुं भुलिजी वञे त ईअं न मुंहिंजो दोस्त वेठो फ़ोन करे भई तूं जहिड़ो मां त मां दोस्त खे चई छॾियां भई साढी पंजे असां मिलंदासीं डायमंड गार्डन में पको न भई कंहिं साहेड़ी वाहेड़ीअ सां मीटिंग में न वञजांइ बाबा हा न त वरी मुंहिंजी इज़त वेंदी बिना मतिलबु जे हा डोसो आइसक्रीम ऐं हिकिड़ो हे नयो छा नालो निकितो आहे मूंखे ख़बर नाहे उहो नालो जेको निकितो आहे हा इहो जंहिंमें धुओं धुओं निकिरंदो आहे छा आहे उहो कहिड़ी शइ आहे हे धुओं न निकिरंदो आहे चॉकलेट वांगुरु हुनखे छा चईंदा आहियो हा त उहो बि खाईंदासीं उहा बि मज़ेदार मां कॾहिं खाधो नाहे सभु चवनि था हुते होटल में ॾाढो सुठो हूंदो आहे हा त मां उहो ई सोचां मूंखे तॾहिं त तॾहिं मूंखे डायमंड गार्डन हलण जी इच्छा थींदी आहे उहो मां खाधी नाहे त उहा मां खाई ॾिसां टेस्ट कहिड़ी आहे माण्हू माण्हू हेॾो क्रेजी छो हूंदी आहे समुझे हा तोखे मेंं ख़बर थी न माना तूं खाधो पहिरों तू खाधो आहे पहिरों कॾहिं वई हुईअं तू अच्छा ॿारनि सां गॾु ॾोहटी सां वई हुईअं तूं बि होशियारु आईं ॾाढी अच्छा पहिले बि टेस्ट करे वरिती थी शइ ॿियो अच्छा हा त पोइ वांदो नाहे मां दोस्त खे फ़ोन करे छॾियां साढी पंजे टाइम फिक्स करे सोचिजे हां बराबरि न ॿियो कुझु बसि त मां मूंखे हाणे वरी वञिणो आहे थोरो ॿाहिरि त मां निकिरा थो हाणे हा अच्छा हो रमेश भई करे ईंदे उन उ चइजे उन्हीअ भई वल्लभ भई अॼु सुभाणे मिलंदो हा हाणे ॿाहिरि विया हाणे हाणे ओके जय झूलेलाल